ہمارے یہاں گاؤں میں شاکاہاری بھوجن کو لوگ بہت پسند کرتا ہے جیسے شاکاہاری کا بھوجن کا مرچ لال مرچ ہوا دھنیا پوڈر ہوا ہلدی ہوا اس کے بعد زیرا مرچ ہوا یہ سب ملا کر کھانا بنایا جاتا ہے سبزی میں دال ہوا مونگ کا دال ہوا مٹر کا دال ہوا راہڑ کا دال ہوا اس کے بعد ہرا سبزی میں پرول ہوا آلو اتھی پرول ہوا اس کے بعد جھنگا ہوا لوکی ہوا بھنڈی ہوا یہ سب کھایا جاتا ہے اور کھانا میں دال چاول روٹی ساگ سبزی ملا کر سارے دیہات میں کھایا جاتا ہے ہم لوگ بڑا چوس سے کھاتے ہیں اس کے بعد کیرل کا کھانا الگ ہے جموئی کا کھانا الگ ہے ہر ایک قوم کا ہر ایک ہر ایک جگہ کا کھانا الگ الگ ہے مگر ہندوستان میں ہم لوگ شہری چھیتر کا کھانا ادھکتر سادہ بھوجن لوگ پسند کیا کرتے ہیں جیسے سادہ بھوجن میں روٹی ہوا روٹی لوگ ادھکتر کھایا جاتا ہے ویسے تو مان لیا کھانے کا تو کوئی اتنا نہیں ہے لوگ ہر ایک طرح کا ہر ایک قسم کا کھانا کھایا جاتا ہے جیسے کہ کھانا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کو انپچ انپچ بھی ہو جاتا ہے ویسا کھانا ہم لوگ کھانے سے انکار کرتے ہیں اچھا ڈھنگ سے کھانا کھاتے ہیں جوکہ شریر میں فائدہ کارک ہو اور ساری جگہ کھانا کا جو ہے ہم لوگ برپن کرتے ہیں ہندوستان کا کھانا ہم لوگ بہت ہر ایک جگہ کا کھانا سے اچھا کھانا ہم لوگ کا یہاں کا بہت ڈھنگ کا کھانا ہے